आयज आमच्या गोंयान इलेक्शना जरी जर कोण आमचो गोंयकार बसलो जाल्यार तेका भाशण दिवपाक खूब अडचण जाता आनी ती म्हणल्यार हे गोंयचे भायले जे कोण गोंयान येवन काम कोत्ताय वो सेटल जाले तांकां भाशण तांची भाशेन दिवची पडटा सो तूं हे भाशण दिवपाक तांची भास भाशेन भाशन दिवपाक जायना घडये ताका लागून तांचे गांवचो कोणा कडचो बाराबोर घेवन तें भाशण दिवचें पडटा इस्कॉलान टिचेरी टिचरां पासून होच प्रोश्ण पडलोलो आहा आनी ते म्हणल्यार टिचरी थोड्यो नोकोय थोडीं जाणां तेंची भाशा सो तेंकां ते भुरगीं जीं जाणाय ही भाशा ते भाशेन तांकां शिकोवन दिवचें पडटा आनी तिसरें म्हणल्यार तें ट्युरिजम जे ल्हान ल्हान शेक घालून दोर्यावेळेर जे शेक ओनर्स आहाय तांकां आपल्या कस्टमरां कडेन उलोवपाक लागोन त्रास जाताय चोड करून जे राशियान जे ट्युरिस्ट येताय तांकां राशियन भास तेंची ऑर्डर घेवपाक जेवणाची ऑर्डर घेवपाक हॉटेलान ते रावले समोज जाल्यार तांकां सर्वीस दिवपाक तांची सर्विसेक लागून खूब त्रास जाताय चड कोरून राशियन डॅनिश जर्मन पॉलीश असले जायते जाण ट्युरिस्ट गोंयान येवन ते आमचे शेक ओनर्स वो हॉटेल ओनर्स वो गॅस्ट हावज ओनर्स जे आहाय तांकां ओडचण जाता आनी चवथें म्हणल्यार मा बाजारान बाजारान जेन्ना ट्युरिस्ट वोयताय वो आमचे गोंयकार जे ट्युरिस्टा कडेन उलोवप भाशण कोत्ताय तें तेंको मातशी व्हडचण जाता सो गोंयकारांक तेंची भास शिकची पोडटा वो गोंयकारांक तेंची भाशेन उलोवचें पोडटा ना गोंयकारांक तेंची भास कोण ना ना म्हूण फॉरनरांक वो ट्युरिस्टांक वो गोंयचे कोण भायले येयलो आहा तांकां आमची भास कोळणा सो एकामेकाचें उलोवप आयकप आयकप उलोवप सोजमीकाये मेळना तेका लागोन हे भाशेक लागोन खूब त्रास जाताय पूण केशेय भाशेन तोरी करून वो कशेय भाशेन ओडचोणी उलोयन आगळे वागळें उलोयन एकामेका वांगडा घोडये संबंद जाता वो एकमेकाचे सोजमिकायेन एक दुसरो वांटो घेता अशें पूण चल्लो चलो चलोन थाऱ्यार पोडटा